खंयची गोश्ट खंय प्रेक्षकां मुखार पावतगीर आमकां भंय दिसता साहजिकूच आसा भंय दिसप पूण ताचेर मात करप हो एकूच प्रश्न की तुमी जाता तितलें लोकां मुखार वचप जेन्ना तुमी लोकां मुखार वतले तेन्ना तुमचो भंय आपूणसोच कमी जातलो आमी घरा बसून बेश्टेंच हांगा गा गायलें मोबायला मुखार रावन गायलें किंवा बेश्टेच बाथरूम सिंगर हें केलें बाथरुमान बसून गायलें रुमान बसून गायलें म्हणून तुजो जो भंय आसता तो वचपा ना तुवें चार लोकां मदीं म्हणपा जाय पयलीं तुवें बेसीक सुरवात करपाक जाय भंयाची पयलीं तुवें चार लोकां मदीं म्हणपा जाय मागी आठ लोकां मदीं म्हणपा जाय मागी खंयच्याय कोंपिटिशनांनी किंवा खंयच्याय मैफिलीन मैफिलीन न्ही जाल्यार सुद्दा कोणय अशा गांवांन बारीक बारीक कसलेय प्रोग्राम करतात तातून तातून तुमी म्हणपा जाय म्हणून ते तशे तुमी म्हणपा लागले की तुमचो आपूणसोच जो कोनफिडस येता तुमकां मागी भंय दिसप कमी जाता आनी अशें करुनूच मनशाचो भंय भंय कमी जाता जेन्ना लोकां मुकार चार म्हणटलें आज घडे चुकले जाल्या फाल्या मे बी ते बरे म्हणटले तूं तुमकां तुमची चूक कयटली आनी लोक तुमकां उर्बा दितले त्या उर्बेचेरूच तुमकां एक नवी उत्सुकता येतली आनी हळू हळू हळू करून तुमचो भंय कमी जातलो